टेक्नोलॉजी ने अब रोजगार के विभिन्न अवसरों को खोलने में कैसे मदद की टेक्नोलॉजी के कारण आज जो हम डिप्लोमा बी टेक या बी कॉम या पोल्टीटेक्निक या बी आई टी जो कर रहे हैं यह टेक्नोलॉजी की बदौलत ही यह सब सारी सुविधाएँ हम विद्यार्थियों के लिए मिल मिल रही है और यह आज जो टेक्नोलॉजी जो इतनी विकसित हुई है जो आज से चालीस वर्ष पूर्व बस में न ए सी था न कहीं न कहीं घर में यह सारी टेक्नोलॉजी की ही बदौलत यह सारी सुविधाएँ हम और आप स सभी आदमी उट इसकी लाभ लाभ उठा रहे हैं और बच्चों को जितनी टेक्नोलॉजी आई है जो बच्चों इसकी टेक्नोलॉजी के चलते आज घर बैठे ऑनलाइन किलास और यह जो भी पढ़ाई का कार्य होता है वह भी ऑनलाइन हम ले रहे हैं और जहाँ भी विद्यार्थी की कोई चीज़ की गलतफ़हमी होता है तो हम टेक्नोलॉजी के चलते ही हम गूगल से या यूट्यूब के माध्यम से हम उसको पढ़ाई भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी ले सकते हैं यह सब सारी व्यवस्थाएँ टेक्नोलॉजी की विकसित के कारण ही हम सारे विद्यार्थी और सारे सभी आदमी लाभान्वित हैं और टेक्नोलॉजी के चलते ही आज जितनी भी यह सुविधाएँ हम सभी आदमी उठा रहे हैं यह टेक्नोलॉजी की बदौलत ही हम घर बैठे सारी सुविधाएँ प्राप्त कर रहे हैं और जो भी चीज़ कॉलेज में जा करके होती थी हम घर बैठे ऑफलाइन ऑनलाइन सारी उसकी सुविधाएँ टेक्नोलॉजी के बदौलत ही हम ले रहे हैं और जो भी इससे मदद हम सभी देशवासी के बच्चे और बच्चियाँ को मिल रही है यह सारी सुविधाएँ टेक्नोलॉजी विकसित के कारण ही यह हमें प्राप्त हुई है और और जितने भी बच्चे भी बी बी टेक या बी कॉम या पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग जो भी भी सुविधाएँ ले रहे हैं यह टेक्नोलॉजी के चलते यह सारी सुविधाएँ हम हमस उससे लाभान्वित हो रहे हैं और जोतने भी पढ़ाई में अगर कोई चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं अगर हमारे बगल में टीचर नहीं है तो हम टेक्नोलॉजी के मार्फ़त से मोबाइल के माध्यम से उस चीज़ को हम समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं और सारे चीज़ को हम समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी यह चीज़ है जो भी कहीं भी कठिनाई होती है उससे हमें लेने में सुविधा बन पाती है और यह टेक्नोलॉजी के चलते हम बहुत ही अपने आपको लाभान्वित और अपने आपको मैं बहुत कुछ समझने लगे हैं देश में